उत्तर प्रदेश सूबे में समाचार जा माध्यम अखबार आहे टी वी चैनल आहिनि न्यूज़ चैनल आहिनि जेके पाण पत्रकार और कैमरा फ़ोटोग्राफर मोकिले करे जॻहि जॻहि जा सही तरीक़े सां समाचारनि जो पतो लॻाईंदा आहिनि और उन्हनि खे सुठे नमूने सां जॻहि जॻहि वञी करे पंहिंजो माइक खणी करे कैमरा खणी करे उन्हनि सां माण्हू खां माण्हुनि सां ॻाल्हाए करे हर समस्या ऐं विषय ते हर जॻहि ते वञी करे ॻाल्हाईंदा आहिनि जंहिं सां कि असांखे सुठे में सुठी समाचार और ठीक सां हर हिक तरीक़े सां पतो लॻी सघे और खेॾण में बि खेलण जेके खेल थींदा आहिनि उन्हनि जी बि न्यूज़ जेकी आहे समाचार कैमरा जिते किथे कैमरा लगाए करे उन खे सुठे नमूने सां ॾेखारींदा आहिनि जीअं किथे बि उन में कोई बि भुल चुक न थी सघे और असां ठीक सां मैच ॾिसी सघूं और कोई बि खेल में कोई बि चालाकी सां हार जीत न थी सघे जंहिंजे करे खिलाड़ियुनि जो उत्साह घटिजी वेंदो आहे और कैमरा लॻण हुजण जी जॻह सां हर जॻहि ते कैमरा लगाइनि था चारों तरफ त हर शइ सैकेंड सैकेंड जी नज़र अची वेंदी आहे उन सां खिलाड़ियुनि जो बि उत्साह वधंदो आहे और असां ॾिसण वारनि खे बि सही खेलण जी न्यूज़ ख़बर पवंदी आहे मैच बि सुठे नमूने सां थींदियूं आहिनि उन्हनि सां ॾिसण वारनि खे बि सु मज़ो ईंदो आहे और खेॾण वारनि खे बि मज़ो ईंदो आहे कैमरा लॻण हुजण जी वजह सां खेलण जी सचाई ते फ़र्क़ु न ईंदो आहे या सिस्टम जेको थी रहियो आहे अॼुकल्ह उन में ॾाढो सुठो थी वियो आहे और खेॾण वारनि जे पति बि उत्साह खेॾण वारनि जो बि वधियो आहे इन करे ज्यादा सां ज्यादा माण्हू क्रिकेट में रूचि लगाराइण था खेॾण वञण लाइ देश लाइ खेॾण लाइ ईअं ॻाल्हि ज़माने में ॾाढी सुठी थी रही आहे हिन जी ॾाढो सुठो नमूने सां असां उन जी सचाई तौर सां वाधारो करे सघूं था पिया और इहो सम्मान लाइक़ु आहे ईअं शइ सम्मान जो विषय आहे कि जेको कैमरा जिते किथे लॻाए करे उहे न्यू मैचनि जी पूरी स पूरी ख़बरियूं ॾियनि पिया असांखे असां इन करे उन खे सम्मान कयूं तव्हां पत्रकारनि जो बि सम्मान आहे कि जिते किथे वञी करे हर जे हर जॻहि जी न्यूज़ ॾेखारीनि था पिया